آ ہیلو کیا آپ کار ایجنسی سے بات کر رہے ہیں آ دیکھیے مجھے آ ایک کار چاہیے تھی بہت ایمرجنسی ہے مجھے آ کہیں دوسرے شہر جانا ہے ایک بزرگ ہے میرے ساتھ اِس لیے کار میں جو سیٹ ہوتی ہے اُن سیٹ کو بہت دیکھ داکھ کے بھیجنا اور بہت مطلب جو سیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ سوٖفٹلی ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی چیز کی دقت نہ ہو اور جو ٹائر ہوتے ہیں ٹائر کو بھی آپ مطلب تھوڑا اُن کی سروس کر کے بھیجیے گا تا کہ آ پنچر نہ ہو اور اُن کی ہوا گیس بھی نہ نکلے اور باقی بریک وغیرہ اور اسپیڈ وغیرہ کا جو وہ ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا اسٹیرنگ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور کار بالکل باہر سے اچھی دکھنی چاہیے اور باقی آپ دیکھ لیجیے گا اُس میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی دقت نا نہیں آنی چاہیے تا کہ ہم اچھے سے اپنا سفر کر سکیں ٹھیک ہے